गुजरात में धंदोड़ी वापारी लाइन जा माण्हू लोकल समुदाय लोकल समाज लोकल माण्हुनि सां हितां जे मेल जोल करण लाइ भई उन्हनि खे ॿुधायण लाइ चङा ई तरीक़ा अपनाईंदा आहिनि छोजो अॼुकल्ह जाम कुझ वधी वियो आहे जीअं उहे पंहिंजो शिक्षा जे ज़रिए सां पढ़ाई इस्तेमाल करे ऐं प्रचार माना एडवर्टाइज़मेंट कनि उहे एडवर्टाइज़मेंट होर्डिंग्स हणणु बोर्ड हणणु या भई लोकल केबल टीवी ईंदो आहे उन ते प्रचार कनि भई हीअ असां दुकान खोलियो आहे सुबुह जो अठे खां रात जे अठे ताईं खुलियलु आहे हिन में सेल चालू आहे भई हिन में डिस्काउंट ब चालू आए त एड़े नमूने सां उहे लोकल माण्हुनि सां टच में रही ऐं पंहिंजो धंधो वधाईंदा आहिनि ऐं केॾी केॾी महिल त हेल्पलाइन जे हिसाब सां उहे टोल फ्री नम्बर बि ॾींदा आहिनि भई टोल फ्री नम्बर आप करो भई तव्हां कयो तव्हांखे पैसा न लॻंदा त माण्हू उन जो बि लाभ वठंदा आहिनि फोनूं करे कॉल करे ऐं उहे पंहिंजे विकिणण वारे सामुजिक सामान विकिणण उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदा बि आहिनि भई कीअं विकजे शइ घणे आहे फोन ते विकिणंदा आहिनि भई तव्हां हेतिरे वठंदा हेतिरो तव्हांखे फ़ाइदो हीअं थींदो त मुंहिंजे हिसाब सां जेके असांजे सॼे गुजरात में जेको धंधो वापारु हलियो वियो आहे लोकल माण्हुनि सां असां हिननि अहिड़े सभिनि तरीक़नि सां टच में रही करे ऐं वापार खे वधाईंदा आहिनि भई सम्झो रिक्शाऊं आहिनि उन्हनि जे पुठियां होर्डिंग हणी छॾनि

हिन दुकान में चोवीह कलाक दवाऊं उपलब्ध आहिनि हीउ मेडिकल स्टोर जो नालो आहे हिन एड्रेस ते आहे त उन जी जिते जिते ऑटो वेंदो उते पाणे ई पियो प्रचार थींदो उन मेडिकल स्टोर जो त भई हीअ मेडिकल स्टोर चोवीह कलाक खुलियल हूंदो आहे त माण्हुनि खे इमरजेंसी इहा मग़ज में इहो वेही रहंदो केॾी महिल वञूं असांखे हिन मेडिकल तां दवा मिली वेंदी जीअं भई डॉक्टर बि लिखंदो भई चोवीह कलाक शेवा उपलब्ध आहे मां हाज़िरु आहियां त उन जे क्लिनिक जो नालो हीअं कंहिं बस जे पुठियां कंहिं रिक्शा जे पुठियां ईअं हूंदो त इहा उन जी हिकड़ी सुठी एडवर्टाइज़ वरी उहो लोकल केबल ओपरेटर खे चवंदो उहो बि कंदो वरी ॿियो पना पैम्प्लेट छपाईंदो पैम्प्लेट छपाए अख़बार वारे खे ॾई अख़बार जीअं घरु घरु वेंदी तीअं उनजा पैम्प्लेट पना बि वेंदा त अहिड़े नमूने ही चङा ई तरीक़ा आहिनि जेके सेके वापार खे वधाइण लाइ ऐं समाज ऐं समुदाय खे उन वापारी सां मेल जोल करण लाइ ॾाढा सुठा तरीक़ा आहिनि इहे निशानियूं आहिनि छोजो अॼुकल्ह शिक्षा वधी वई आहे मॉडनाइजेशन अपडेट ॾाढो वधी वियो आहे त इहो इहो असर थो करे ऐं वापारीअ ते ऐं उन जे ग्राहक ते त इन सां वापारीअ खे बि सहूलियत थिए थी प्लस में ग ग्राहक खे बि सुविधाऊं मिलनि थियूं ॿिनी जो कम जेको आहे सो सहुलो थो थिए